मटर निखौ रोंनायाथ' एफा रोङा मानोना साइन्स नि मानसियानो नंखाया नालाय खालि रोङो ओरैनो माबाबादि नर्मेल सुबुं बायदि अन खालायबाय सुइट्च खौ ओमफ्राय दैआ गबाय खिन्थु आसे बुजियो आरो मारै दैआ बोखोयो नों मोब्लिबा हाबबाय मटराव ओमफ्राय मटरा खारबाय दैखौ गाहायनिफ्राय बोखोबाय ओमफ्राय एसे खाथिआवनो फिल्टार जानानै बे मेन दै गग्रानिफ्राय दैआ गबाय बिदिखौदेन एसे बिदिखौ बुजियो आरो बेनिफ्राय बांद्राय होननो हाला